رقص کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کسی کو دکھانے کے لئے یا کسی اور کے لئے کرا جاتا ہے حالانکہ رقص انسان اپنے لئے اپنے انجوائمینٹ کے لئے اور صرف اور صرف واحد اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے کرتا ہے رقص کو لوگ اپنے انجوائےمینٹ کے لئے ہی کرتے ہیں اکثر کچھ لوگ ہیں جو اس کو ایک اپنا وہ بناتے ہیں کام بناتے ہیں جو اس میں کامیابی پاتے ہیں لیکن موسٹلی عام لوگ اس کو ایز این انجوائےمینٹ کی طرح کرتے ہیں اور اس سے بہت خوشی پاتے ہیں